विभिन्न मौसमके आधार पर पौधाकऽ लेल सावधानी बरतै पड़ैत छै जेना गरमीके मौसममे हरेक पौधाके समुचित जलके व्यवस्था करय पड़ैत छै आओर ओकरा जल देबय पड़ैत छै यदि अगर अहाँ जल दयमे कनियोटा कमी करलिए तऽ ओ पौधा गरमीके मौसममे सुखा जाइ छै बहुत सारा एहन कीट पतंग छै जेकि गरमी के मौसममे भी पौधा पर आबिके अपन घर बना लैत छै ओकरो पर ध्यान राखय पड़ैत छै समय समय पर कीटनाशकके भी छिड़काव करय पड़ैत छै वर्षाके समयमे बेसी जल दय देबय तऽ ओहोसँ पौधा सुखा जाइ छै तऽ ओकरो विशेष ध्यान राखय पड़ैत छै जेकि बेसी जल नहि पड़य जतबा आवश्यक छै उतने जल पड़ै आओर कोनो यदि कीट पतङ्गके घर भए गेलय हँ पौधा पर तऽ ओहिपर विशेष नजर राखय पड़ैत छै ओकरा लेल कीटनाशकके छिड़काव करय पड़ैत छै इएहसभ विभिन्न मौसममे पौधाके लेल सावधानी बरतय छी हम